जगननाथ पुरी यात्रा चारधाम यात्रा जिते जाम माण्हू वेंदा आहिनि ऐंड हुते शिवरात्री जे ॾींहुं जाम वॾो मेलो लॻंदो आहे जिते सभु मिली करे शिव भॻिवान जी असां पूॼा कंदा आहियूं चालीहा साहिबु हुते बि जाम असांजो वॾो मेलो लॻंदो आहे चालीह ई ॾींहं जिथे बि चालीह ॾींहं असांजो गाना गीत सभु ॻाइजंदा आहिनि सभु गॾजी आरती कंदा आहिनि चादर थींदी आहे हे हिन जिते इंडिया में जाम मज़े